कोई बचपन में मेरा दादी मेरा माई चाची सब अच्छे से अच्छा लगा गाना सिखाएँ बताएँ गाना सीखे अच्छे से गाना गाते हैं और जो हमारा नाती पोता हैं उसका मैं गाँव सारा से मेहरारू उसके सब को एक बटोली आते हैं लिया करके ये सब सोहर गाते हैं उन लोग की मिठाई और सब कुछ खियाते हैं खुशी में अच्छे से गी सोहर गाते हैं सारा मेहरारू आती हैं सबको कोई बुलाते हैं बारह दिन तक सोहर गाते हैं अच्छे अच्छे से अच्छे से मनाते हैं बच्चे के खुशियों से मुरन होता है उसका गीत गाना गाते हैं हम मुंडन कराते हैं खूब गाते हैं आते जाते मिठाई बांटते हैं लड़की की शादी में हम सोलह बारह दिना गीत गवाते सारा मेहरारू के लिए आई आई के बोलाई करके गीत गवाये सब अच्छे से पानी पानी पिलाते हैं रहते हैं विवाह विवाह के गारी गाते हैं समधी की गारी गाते हैं और गीत गाते हैं शादी में लड़की के लड़की की शादी होता है गीत गाया जाता है मठ मंगरा होता है तेल उसमें उठता है अच्छे अच्छे से सबको बुलाते हैं हम लोग यहाँ पर पोखरी पर जाते हैं मठ मंगरा करते हैं सब हमसे भतवहान मठ मंगरा तेल गुर बांटते हैं दूल्हा या दुल्हन आती है सब गीत गाना गाते हैं बढ़िया सब बहुत अच्छा लगता है हम लोग के गाना हमको मुझे आता है हाँ तो